हा इहा टेक्निकली हिसाब सां पाणि कंहिं किथे वञिणो आहे त हुन में केतिरियूं एप आहिनि जो असां ॾिसी करे पहुची सघूं था हिन में छा कहिड़ो बि यूट्यूब में या कंहिं में ब तव्हां विझो क्लिक कयो त सॼे टाइम रस्ता मेप तव्हां सभु मिली वेंदा आहिनि त जंहिं में तव्हां हुनखे यूज़ करे सघो था ऐं पहुची सघो था ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे इअं